की हालचाल छै कोना रहै छिए की सब करै छिए अँइ बेटा पुतौह कोना रहै छै कोना करै छै आइकाल्हिके जमानामे से कहू हँ बुझै तऽ सब छी बुझै नहि छिए आइकाल्हि बुढ़िए आओरके खटेतै छै बेटा पुतौह अपना बैठल रहै छै आइकाल्हिके जमानामे कएलक

घर एगो बनेलहुँ ने घर अङ्गना बनेलहुँ ने नहिए दैए ककरो नहि दैए जेना तेना भगवान बेड़ा पार उतारने जाइए सैह ने अच्छा राखू राखू हँ ठीके छिए जेना तेना जा रहल छिए